محترم الکبیر ریسٹورینٹ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں نے حال ہی میں سات نو نو زیرو نمبر کا ایک آڈر دیا تھا جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا منسوخ ہونے کے بعد میں نے رقم کی واپسی کی درخواست کی تھی لیکن ابھی تک مجھے واپسی موصول نہیں ہوئی ہے براہ کرم مجھے بتائیں کہ اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے اور کب تک مجھے رقم کی واپسی ملنے کی توقع ہے میں اس معاملے میں آپ کی فوری توجہ کی توقع کرتا ہوں تاکہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو سکے آپ کی مہربانی اور تعاون کے لیے شکریہ